फरायसालियाव मोजां मोननाय फरायसालियाव आं मोजां मोननाय साबजेकया जारिमिन एबा हिसथ्रियानो जारिमिन एबा हिसथ्रि बुङोबा बे मोनसे रियेल लायफ सिगांयाव बोरैहाय राजाफोरा रायजो खुंदोंमोन मा सिसटेमनि सासन एबा एदमिनिसट्रेसन सोलिदोंमोन रायजो राजाफोरखौ बोरै नायदोंमोन बेनि सासन बेबस्था जासथिसफोरा बिजिरनाय सोरबा सासे सुबुङा माबा मोनसे दाय मावोबा बेनि नियाय एबा बिजिरनाया मा बादिमाेन दा रियेल लायफ सिगांयाव हाय बोरै सोलिदोंमोन जों बेखौ मोनथिनो मोनो दा बे हिसाबै आङो हिसथ्रि बा जारिमिनखौनो मोजां मोनसिनदोंमोन फरायसालियाव दा बुंनाय दं हिसथ्रि रिफिद इथसेलफ हिस्थ्रिया गाव गावनो रिफिद जाबाय थायो आथिखालावबो बे बुस्थुआनो सोलिबाय थायो दा बे हिसाबैनोआं हिसथ्रिखौनो फरायसालियाव बांसिन मोजां मोनोमोन